वर्तमान में कला और शिल्प क्षेत्र में अपने कार्य को और नई नई तकनीकों का उपयोग करने के लिए डिजिटल मीडिया वर्चुअल रियलिटी और थ्री डी प्रिंटिंग इन सभी का उपयोग किया जा रहा है शिल्प कला को शोशल मीडिया द्वारा देखा जाता है उनकी बनावट सजावट और डिज़ाइन यह सभी हम शोशल मीडिया पर देखते हैं और इन्हें सीखते भी हैं फिर उनकी मशीनों द्वारा बनाई गई सजावट को उपयोग में लाते हैं और मिट्टियों के शिल्प उनके बर्तन आज कल मशीनों द्वारा और उनके साँचे द्वारा मूर्तियों को बनाया जाता है यह काफ़ी प्रचलित है यह विधियाँ आज कल शोशल मीडिया और रियाल्टी में भी उपयोग में आती हैं